साढ़े जम्मू बिच ब्याह दे रिचुअलस सब तूं पैह्लें ते कड़माई करदे न ओह्दे च टिपडे़ मिलांदे न ठीक ऐ टिपडे़ कुड़ी मुडे़ दे लेई ऐ पंडित कोला शैल करियै टिपडे़ मिलाए जंदे न जेल्लै टिपडे मिली जान पं'जी कम से कम मिलने चाहिदे पं'जी कोला जैदा गुण जिसलै मिली जान ते रिशते ओह् अगर मुडे़ ते कुड़ी दी मर्जी होऐ पक्का करी दिंदे न फ्ही ओह्दे बाद चुनी चढ़ाने दी इक रस्म होंदी ऐ जिसी एंगेजमेंट बी बोलदे न ते ओह् करी जंदी ऐ जेह्दे बिच अगूंठी पाई जंदी ऐ और डिब्बे दित्ते जंदे न कुड़ी मुडे़ आह्ले इक दूए गी दिंदे न ते ओह्दे बाद रिशता पक्का होई जंदा रिशता पक्का होने बाद ब्याह स्टार्ट होंदा ऐ सगन कोला सगन बिच थोह्डा केह् आखदे ना टिक्का लांदे न जेह्डे़ कुड़ी आह्ले होंदे न ओह् मुडे़ दे घर जंदे न फिर इ'यां गै शगन दिंदे ना जेह्डे़ थोह्डा बहुत लेना देना बी होंदा ऐ जेह्ड़ा हर कुसै दे करदे न जेह्ड़ा नेईं होना चाहिदा जैदा फिर अजकल वैसे बड़ा कम्म घट्ट होई गेदा एह् आह्ला जैदा नेईं साढ़े जम्मू च ओह्दे बाद ऐ तिलक होने दे बाद ए इद्धर सांत होंदी ऐ मुडे़ दी बी सांत होंदी ऐ कुड़ी दी बी सांत होंदी ऐ सांत होने दे बाद बरात औंदी ऐ बरात बिच फिर अजकल थोह्डा स्टेज आह्ला बी करदे न ओह्दे बाद फेरे होंदे न इक अंदर दी रस्म इक अंदरली बेद होंदी ऐ बाह्रली बेद होंदी ऐ अंदरली बेद बिच कन्या दान कीता जंदा ऐ कन्या दान दे बाद बाह्र आह्ली बेद बिच आइयै फेरे होंदे न फेरे बिच फेरे बिच लैते जंदे न बचन लैंदे न एह्दे बिच ओह् बी जेह्ड़ी घ्यूर खलाने दी जेह्ड़ी रस्म होंदी ऐ जेह्ड़ी सालियां अपने जीजे गी घ्यूर खलांदियां न घ्यूर खलाने दे बाद ओहदे बाद जिसलै फेरे होई जंदे न ओहदे बाद बिदाई लगी पौंदी ऐ कुड़ी आह्ले मुडे़ आह्ले दे घर जंदी ऐ उत्थै फिर थोह्ड़ी रस्मा होंदियां न पग्ग फेरे दी रस्म होंदी ऐ ओह्दे बाद कुड़ी दे फेरे जंदी ऐ उसे दिन बापस उं'दी ऐ फिर प्योके उसी थोह्डे दिन बाद बापस जाना होंदा ऐ बस एह् सब होंदा ऐ ब्याह बिच